हाँ हम लोग पेंटिंग करते हैं जैसे पेड़ पौधे फूल यह सब पैंसिल से फिर उसको पहले पैंसिल से बनाते हैं जानवरों की चित्रकला यह बनाते हैं फिर उसमें पैंटिंग भरकर कलर भरते हैं उसको पेंटिंग करते हैं दिखने में बहुत अच्छा लगता है फूल यह सब को पेंटिंग करते हैं तो अच्छा लगता है जानवरों का चित्र बनाते हैं उसमें पैंटिंग कर दिया तो अच्छा लगता है पेड़ पौधे को बनाकर पेंसिल से फिर उसको कलर भरते हैं तो अच्छा लगता है और मूर्ति कला वह जब हम लोगों के शहरों में पंडाल बैठता है तो उसका उस मूर्ति का पूजा होता है जैसे दुर्गा माई सब का जो मूर्ति बनता है उसमें पंडाल पंडाल में रखते हैं तो वे सब मूर्ति बनाते हैं बनती है तो अच्छा भी लगता है देखने में सजावट यह होती है तो अच्छा लगता है जब पंडाल में वे सब मूर्ति रखा जाता है तो उसमें उसका सब पूजा भी करते हैं और बनारस में वस्त्र मतलब सूती ऊनी वस्त्र भी मिलते हैं जैसे साड़ी बनारसी साड़ी सभी बनाई जाती हैं ब बनारस में और मिट्टी को मिट्टी के बर्तन कुम्हार लोग बनाते हैं जैसे दीया हो गया मटका हो गया और चाय पीने वाला पुलवा हो गया यह सब बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है पानी भी ठंडा रखता है मटके में पानी रखने के काम आता है जो ठंडा रखता है पानी को अच्छा लगता है और नटराज की मूर्ति बन कुम्हार बनाते हैं देखने में भी अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने जैसा रहता है छोटा छोटा रहता है अच्छा लगता है देखने में और सब बच्चे उसको लेकर खेलते भी हैं उसे मूर्ति बनाकर उसको कलर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में सब बच्चे लेकर उसको खेलते भी हैं और यहाँ पर अन्नकुटी सब कुटा जाता है तो कुम्हार लोगों से वह मूर्ति भी लिया जाता है जिसमें दीया औरत को दीया थमा कर मूर्ति बनाया जाता है तो उसमें दीया भी बारते हैं उसको कलर यह सब कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और फूल के गमले भी कुम्हार लोग बनाते हैं उसमें फूल यह सब लगाने के लिए जब उसको गमले बनाकर मिट्टी के पेंटिंग कर किया जाता है तो गमला बहुत अच्छा लगता है फिर उसमें मिट्टी भरकर उसमें पेड़ लगाते हैं पेड़ लगा देते हैं तो गमला भी सुंदर लगता है गम गमले में जब हम लोग पेड़ यह सब लगाकर टांग भी देते हैं या फिर पेड़ छत के आरी आरी रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी सुंदर लगता है जब फूल खिल जाता है तो और सुंदर लगने लगता है कुम्हार लोग बनाते हैं यह सब बहुत अच्छा लगता है मिट्टी भी का बर्तन जो बनाते हैं वे सब भी बहुत अच्छा लगता है हमारे हम लोगों के काम भी आता है घड़ा बनाते हैं उसमें पानी रखने पर ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में उसमें पानी हम लोग रख कर ठंडा रखते हैं जैसे पानी पीते हैं तो अच्छा लगता है ठंडे ठंडे पानी इसलिए कुम्हार लोग बहुत अच्छे अच्छे बर्तन यह सब बनाते हैं वस्त्र भी ऊनी यह सब बनता है बनारस में बनारसी साड़ी सब भी बनती हैं तो मुर मूर्ति सब बनाते हैं जो बहुत अच्छे से बनाते हैं जैसे पेंटिंग ओंटिंग करने पर वह बहुत अच्छा लगता है हमें भी बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग यह सब करना जब हम लोग चित्र बनाते हैं पेंसिल से पहले उसको तब फिर उसको कलर करते हैं तो वह बहुत अच्छा लगता है देखने में तो हम जब उसको पे पेड़ यह सब फूल यह सब बनाते हैं जानवर यह सब बना कर पेंसिल से फिर उसको कलर करते हैं तब हमको बहुत अच्छा लगता है उसको कलर कर देते हैं तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है कलर कॉपी पर यह सब पर बनाने में बहुत सुंदर लगता है मूर्ति सब भी बहुत अच्छा लगता है सब बनाते हैं कुम्हार यह सब पंडाल में रखा जाता है तो सब उसका पूजा भी करते हैं नवरात्रि सब